हमरा गाममे लोक अनेक प्रकारके जानवर पोसै छै हमरा पास बकरीटा छै ओकर हम सेवा करैत छियै ओकरा घूर धुइयाँ लगबैत छियै हौंकैत छियै रखैत छियै बकरीकऽ जै घरमे हम रखैत छियै ओहि घरमे मच्छरदानी लगायकऽ ओकरा रखैत छियै ओकरा पानी पिलाबैत छियै बाधसँ घासे आर काटिके आनिकऽ ओकरा खिलाबैत छियै ओकरा की कहै छै नेहाय दै छियै बढ़ियासँ घूड़ाकए दैत छियै जइसँ ओकरा मच्छर माछी नइँ लागए आओर ओकरा की कहै छै नैनके बच्चा दए बच्चा छै पाँचटा ओकरा पिलाबैत छियै अपना हाथसँ ओकरा झाँपैत छियै तोपैत छियै रखै छियै नीकसँ आओर की कहै छै बकरीके तबियत जे खराब होइ छै तऽ ओकरा दबाइ आनिके दै छियै खाइ छै बढ़ियासँ रहै छै सुख चैनसँ मिलै छै बढ़िया की कहै छै ओकरा बच्चाकऽ बेचैत छियै आमदनी होइ छै ओ काज हम करै छी